इन्ने दूरा दूरा जंदे में केह् सनां इ'यां समझी लैओ तुस एह् होई गेआ साड्डा यू पी बिहार आह्ले एरिया दे बी लोग आंदे जम्मू इत्थें माता दे दर्शन करने गी माता बैष्णो देवी दी क्हानी बी बड़ी मतलब ओह् ऐ ते प्हाड़ें उप्पर बस्सी माता माता प्हाड़ें उप्पर इ'यां बस्सी माता भैरो हा ते ओह् राक्षस जेहा हा ते ओह् लग्गे दा हा माता दे पिच्छें कि इ'यां उ'यां गै ओह्दा मकसद एह् हा कि में माता दे हत्थें मरना कि बड़ा मेरा जीवन शैल होना माता दे हत्थ मिगी मौत आह्गी ते ओह् उस टैम पता निं ही माता गी बाद बिच्च बताया ते माता दे पिच्छें पेदा हा ते माता मतलब ओह्दे कोला बची बची प्हाड़ें उप्पर जाइयै बस्सी गेई ते माता उसी मतलब मारेआ हा अपना किश मतलब यंत्र होना माता कोल ते उ'नें मारेआ हा ते ओह्दा जित्थें होंदा हा उत्थें ओह् कु'त्थें पेई गेआ जाइयै ते ओह्दी मुंडी जेह्कड़ी बडोइयै दूर उप्पर प्हाड़ियें पर गेई उठी ते जियां जियां अस कटरा पुज्जने ते स्टार्टिंग बिच्च जे ऐ ओह् आंदा केह् आखदे बाण गंगा औंदी ठीक ऐ फ्ही बाण गंगा अस टप्पने ते फ्ही चरण पादुका आंदी बाण गंगा बिच्च केह् हा ओह् हनुमान जी हे जेह्कड़े उ'नेंगी त्रेह् लग्गी दी ही ते त्रेह् लग्गी दी ही ते उ'नें केह् कीता ओह् गे ते उ'नें जे हा साढ़ी बैष्णो देवी ही उ'नें तीर कन्नै बाण मारियै उत्थुआं पानी कड्डियां हा बाण गंगा दा ते कन्नै उसी बाल गंगा बी आखदे की आखदे माता ने अपने बाल धोते हे उत्थें ते तां करियै उसी ओह् बी आखदे इसलेई फ्ही केह् होएआ ओह्दे बाद बाण गंगा टप्पियै अस जन्ने चरण पादुका चरण पादुका ओह् इसलेई आखदे उसी कि उत्थें जाइयै माता खड़ोइयै माता भै भैरो गी पिच्छें मुड़ियै दिक्खे दा हा कि कु'त्थें पुज्जे कुत्थें पुज्जेआ ते उत्थें माता दे पैरें दे नशान बने दे ते तां उसी चरण पादुका आखदे ते उसी ओह्दी उत्थें बी मन्दर बने दा पूजा होई दी ते ओह्दे बाद अस टप्पने ओह्दे बाद अस पुज्जने अद्ध कवारी अद्ध कवारी माता नौ म्हीने तपस्सेआ कीती दी ते तपस्सेआ कीती दी ओह्दे बाद केह् ऐ माता उप्पर जाइयै बस्सी दी ही माता ऐ सारा किश दिक्खेआ उन्न एह् ऐ ओह् ऐ ते माता उप्पर जाइयै बस्सी ते फ्ही सारें कोला पैह्लें माता जिस बंदे गी लब्भी दी ही ते उस माता गी मतलब पूरा दिक्खेआ सुनेआ सपने च आई दी माता कि में उत्थें आं ते मिगी दिक्ख कि'यां ऐ मिगी बाह्र कड्ढ ते माता दे फ्ही उत्थें मन्दर स्थापत होएआ हा ते तां हून लोग बड़ी शि शरधालु जंदे उत्थें मत्था टेकदे मतलब बड़ी शरधा ऐ उत्थें ते दूरा दूरा दा लोग औंदे लोकल बंदे होंदे जेह्के ते ओह् बी जंदे ते अस बी गेदे हे हून परसों चौथ ते बड़ा मजा आया असेंगी ते कन्नै कन्नै बड़ी शैल जगह् ऐ बड़ी पवित्र जगह् ऐ मन इ'यां संतुश्ट होई जंदा उत्थें जाइयै ते होर बी साढ़े इत्थें बड़े सारे ओह् ऐ भैरो मन्दर बी ऐ साढ़े इत्थें अमरनाथ जातरा बी होंदी इत्थें साढ़े इत्थें जम्मू बड़ा फेमस एह् बी ऐ बाह्वे आह्ला मन्दर बाह्वे आह्ला मन्दर बी बड़ा इत्थें मन्नेआ जंदा उत्थें इक बार बम्ब अटैक होने हे ते किश होएआ हा ते बड़ी शक्ति ऐ माता दी माते अन्दर माते अन्दर माता अन्दर बड़ी शक्ति ही ते केह् होएआ कि मतलब बम्ब उप्परुं सुट्टने हे पड़े निं हे बम्ब ते तां इत्थें बड़ा एह् होई गेदा हा ओह् अज्ज लोग जम्मू च जंदे उत्थें जम्मू बाह्वे आह्ले मंदर हर मंगलबार जंदे बड़ी शरधा बनांदे उत्थें जाइयै ते नमियां नमियां कारकें कड़ोदियां उस माते उप्पर बड़ी बड़ा किश शैल चला दा इत्थें इ'यां बड़ी मतलब जे बी ऐ अस जम्मू दे अस ना मन्दरें दा शैह्र आक्खने तां आक्खने शैह्र मैक्सिमम मन्दर इत्थें ऐ सारे दिक्खी लैओ तुस जातरा एह् ऐ ओह् ऐ सारा किश इत्थें ऐ साढ़ा जम्मू इ'यां बड़ा पवित्र स्थान माना जंदा ऐ बड़ा शैल भगवान आह्ला स्थान माना जंदा ऐ उत्थें लोग बी ठीक ऐ सारा किश शैल ऐ उत्थें ते चलो एह् ऐ शैल लोड़दा अज्ज तक एह् शैल ऐ ते शैल ही लोड़दा अग्गें बी ते बाह्रा दे लोग आंदे ओह् बी बड़े शैल इत्थें शैल तरीके कन्नै रौंह्दे ते इ'यां रौह्ना चाहिदा ते सारा कुछ शैल स्हेई ऐ कोई ओह् निं ऐ